म्हजें गांवान वेगवेगळे तरेचे सांस्कृतीक पंगड आसात जशे आमचे दादल्यांचे भजनी मंडळ म्हूण आसा बायलांचे वेगळे भजनी मंडळ आसात आनी तें भायर आमी नवीन भुरग्यां शिकयतात आनी आमी तांचोच एक पंगड तयार केला हे पंगड आमचे देवळांनी जावपी पुजेचे निमतान आपलें भजन सादर करतात किंवां आपली घुमट आरती सादर करतात आनी तें भायर जर खंयच्या दुसरी तालुक्यांनी किंवां जरी कसलेय सर्त उरली जाल्यार हे लोक आमचे थंय सादरीकरण करतात तशेच बायलांची वेंग वेगळे पंगड आसा सांस्कृतीक पंगड आसात स्पेशली एक धालो पंगड आसा आनीक दुसरो फुगडी घालपाचो पंगड आसा आनीक हेवूय हिवूय जी बायलांचो बायलां आसा तांचो पंगड आसा ते वेगळेवेगळे कार्यक्रमाक वतात आमची गांवान लोकोत्सव म्हूण जाता किंवां आनीक युवा उत्सव जातात अशी वेळाचेर ह्यो ह्यो बायलो आपलो पंगड घेवन वतात आनी थंय ता थंय हें सादरीकरण करता धालो आनी फुगडीचें तें भायर आमची क्रिस्ताव भावांचो एक कार्नीवाल पंगड आसा शिगमेची वेळार तांची वेगळी वेगळी गीतां आसात तशें तरेन ते घरां घरांनी भोवन आपली गितां सादर करतात तशेंच कोंकणी लोकांचो म्हळ्यार हिंदू लोकांचो जो शिमगो आसता थंय आमची गांवांत खूब तरेची पंगड आसात म्हणल्यार तालगडी खेळपाचो वेगळो पंगड गोफ बांदपाचो एक वेगळो पंगड आसा रोमटा मेळाचो वेगळो पंगड आसा अशें तरेन हे वेगवेगळे प्रकाराची सांस्कृतीक पंगड आमची गांवान आसात आनी तातूंत ल्हान भुरगो धरलो तो तरनाटो दादले बायलो सगली उमेदीन तातूंत भाग घेतात आतां फक्त एक परटीकुलर वेळा पुरतेच ह्या सांस्कृतीक पंगडा कडेन म्हाजो संबंद आसा असो कांय ना म्हाका लोकवेदाची थोडिशी जाण आशिल्ल्यान खुबशे सांस्कृतीक पंगड आसा पंगड जे आसात ते म्हाका रिसोस पर्सन म्हूण आपा आपयतात किंवां खूब कडेन परिक्षक म्हूण आपयतात अशी वेळाचेर हांव त्या लोकां कडेन संवाद करता नवीन नवीन भुरग्यां कडेन उलयता आनी तांकां आमचे संस्कृीतीचें म्हत्व पटोवन दिता